گڈ مارننگ سر آپ موبائل شاپ کے آنر بول رہے ہیں آپ موبائل شاپ کے آنر بول رہے ہیں جی سر مجھے ایک موبائل نیا خریدنا تھا مجھے ویوو میں چاہیے سر ویوو تھرٹی کی کیمرے کی کوائلیٹی اور بیٹری زیادہ دیر ٹکتی ہے کہ نہیں یہ معلوم کرنا تھا سر آپ سے کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں جی جی سر

سر اس کی قیمت کیا ہے آپ کے پاس آپ کی شاپ میں ریڈمی نائن ایک اے وی موبائل ہے ریئل می جی اور ریئل می سیون پرو رے ریئل می سیون پرو کی قیمت کیا ہے وہ ایک میرا فرینڈ لینا چاہتا ہے میرا دوست لینا چاہتا ہے ریئل می سیون پرو تو اس کی قیمت معلوم کرنی تھی اس کے لیے

ریئل می سیون پرو جی جی ریئل می سیون پرو ہی بولا تھا ریئل می سیون پرو ساڑے بارہ ہزار ابھی ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے جی سر وہ کیا کہتے ہیں آن لائن پہ سترہ ہزار دکھا رہا تھا اس لیے میں نے آپ سے پوچھ ہی لیا اس کی بھی اچھی کوالیٹیز ہے کیمرے کی بیٹری کی یس سر جی سر اچھا حضرت آپ کی دکان کہاں ہے جی سر جی سر شکریہ انشآء اللہ آپ سے جلدی ملاقات کرتا ہوں دکان پہ آکے ٹھیک اسلام علیکم